अॻे मां मस्तु गोआ वियमि त मूंखे हेठियों बर्थ मिलियो ॾाढो मज़ो कयो मस्तु लेटी पियमि कननि में विझी करे हेडफोन हा घड़ीअ लंघनि पिया मस्तु साईं चई कोल्ड ड्रिंक खपेव समोसा खपनि ॾाढो मज़ो कयो पोइ वरी मस्तु बर्थ ते सुम्ही पियमि मस्तु